खाना बनबै लेल टोकनाके ऊपयोग करैत छी प्रेसर कुकरके ऊपयोग करैत छी छोलनी झाँझ कराही रही आ ओरिका ओरिकासँ सेहो काज कयल जाइत छै रहीसँ झाँझ चाही छान छुन जे करैत छी ताहिमे छोलनी सब्जी सब चलबै लेल चाही करछसँ दालि निकालैत छी ओरिकासँ दूध घोटैत छी ई सबके तऽ बहुत जरूरी होइत छै ऊपरसँ ढक्कन ओकरसबके चाही चकला बेलना रोटी बनबै लेल ओकर तबी चाही रोटी बनबै लेल घर घर गृहस्थीमे तऽ ई सब बहुत लागैत छै मटकुरी दही पौरए लए चाही